عوارف المعارف میری سب سے زیادہ پسندیدہ کتاب ہے جس کے تقریباً اٹھارہ ایڈیشنس میرے پاس موجود ہیں جو مختلف زبان پر ہیں بعض فارسی کے نسخے ہیں بعض اردو کے نسخے ہیں اور بعض انگلش کے بھی نسخے ہیں